हलो हेलो मुझे ना एक किलो रोहू मछली चाहिए और आधा आधा किलो मुझे एक कैंकड़ा और झिंगा चाहिए तो आप मेरे घर पर भेज देंगे अच्छा मेरा घर ये गांधीनगर में है तो आप मुझे गांधीनगर में भेज दीजिए और मुझे पैसे बता दीजिए कितने हुए ये गांधीनगर ये पड़ाव के पास पड़ता है गांधीनगर हाँ

मैं ये पूछ रही थी कि का कितना हो गया अच्छा चार सौ रुपये हुए तो जिससे आप भेजेंगे मैं उसको दे दूँगी पैसे पर आप हाँ जल्दी जल्दी भेज दीजिए क्योंकि हाँ जल्दी भेज दीजिए और तो कुछ नहीं बस यही चीज़ै आप भेज दीजिए मुझे नहीं नहीं और कुछ नहीं चहिए आप यही चीज़ै आप मुझे भेज दीजिए और प्लीस हो सके तो जल्दी जल्दी आप भेजना चलो टाइम तो लग जाएगा कोई बात नहीं पर आप भेज देना गांधीनगर में ठीक है हाँ गांधीनगर वो पड़ाव के पास है गांधीनगर वहाँ पर भेज देना पैसे मैं उनको ही दे दूँगी जिस लड़के को आप भेजेंगे ओके ठीक